جی میں کیمرے سے ہر قسم کی فوٹو لیتا ہوں ہر ٹورسٹ جہاں جاتا ہوں وہاں خوبصورت خوبصورت منظروں کی تصویر لیتا ہوں پہاڑوں کی اور بہت ساری عمارتوں کی تصویر لیتا ہوں انسانوں کی بھی تصویریں لیتا ہوں جو اسے دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں اور وہ میری میگزین میں بھی شائع ہوتے ہیں بہت ساری فوٹوس میں لے چکا ہوں کیمرے سے